جی بالکل میں نے ایک ایسی چیز کھینچی تھی جس کے بارے میں میرے والدین دوست کا حق بہت تعریفیں کیا کرتے ہیں میں زیادہ تر شادیوں میں فوٹو گرافی کرتا ہوں اور میں ایسے ایسے فوٹو کھینچتا ہوں جو میرے گراہک ہوتے ہیں وہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں بہت متاثر ہوتے ہیں میرے فوٹوز سے دیکھ کر بہت شاندار ہوتا ہے میرا فوٹو کھینچا ہوا

اور بھی جو میرے دوست ہیں بہت ان سے فوٹو کھنچوانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں میری والدین میرے فوٹو کھینچتے دیکھ کر ان کو بہت میرے پہ فخر ہوتا ہے میرے دوست لوگ کو میرے پہ بہت فخر ہوتا ہے میں ایک شادی میں گیا تھا وہاں میں نے ایک ایسی تصویر کھینچی شادی میں سارے لوگ دیکھ کر مجھ سے بہت متاثر ہوئے جیسے میں نے اور بھی پروگراموں میں جاتا ہوں میں نے بہت سارے جانوروں کا پیڑ کا پودوں کا پنچھیوں کا فوٹو کھینچا ہے اور بھی میرے ساتھ بہت سارے میرے پاس فوٹو ہے ایسی ایسی چیز کا فوٹو میں نے کھینچی ہے جو دیکھنے میں لگتا ہے کہ فوٹو میں جان ہے لیکن ویسا کچھ جان ہوتا نہیں ہے فوٹو میں بہت ساری اچھی سی تصویریں میں نے کھینچی ہیں